جہاں تک میری اسکول لائف کا سوال ہے میری اسکول لائف بڑی دلچسپ رہی ہے کہ میں بات کروں پچپن کی جب میں چھوٹا تھا اور جب فرسٹ ٹائم میرے والد صاحب نے میرا داخلہ اسکول میں کرایا حالانکہ وہ اسکول میرے گھر کے قریب ہی تھا

ویسے تو شروع شروع میں دل نہیں کرتا ہے اسکول جانے کا لیکن میں جب اسکول فرسٹ ٹائم گیا اور اس کے بعد وہاں کے جو ٹیچر تھی میری بہت پیاری تھی انہوں نے مجھے پیار سے بٹھایا اور سمجھایا اور روزانہ کا معمول ایسا رہا میرا کہ وہ بہت پیار سے مجھے رکھتی تھی ڈانٹتی نہیں تھی گفٹ دیا کرتی تھی تو پھر میرا اسکول جانے میں میری دلچسپی بڑھی اور میرے والد صاحب بھی بڑے پیار سے مجھے تیار کرتے پھر مجھے اپنے ساتھ لے کے جا اسکول تک پہنچاتے اور پھر وہ مجھے بسکٹ دیا کرتے ٹافی دیا کرتے تھے تاکہ میرا دل لگا رہے اس طرح سے پھر میرا دل لگنے لگا اسکولوں میں دھیرے دھیرے دھیرے کر کے پھر سال گزرا پھر آگے میں بڑھتا گیا اور اس کے بعد نئے نئے دوست بنتے گئے پھر کچھ دوست آئے کچھ گئے ان میں سے کچھ دوست آج بھی ہیں جو ابھی تک میرے ساتھ رہتے ہیں میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بھی اور اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب بچپن میں کوئی چیز پختہ ہو جاتی ہے کوئی چیز بنتی ہے تو بہت دور تک قائم رہتی ہے تو وہ جو دوست ہم میرے بنے تھے وہ ابھی تک ہیں اور ان شاء اللہ میں اس کی امید کرتا ہوں کہ وہ تا حیات میرے ساتھ ہی رہیں گے تو اس طرح سے بچپن کی دوستی بھی ایک عجیب ہوا کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو اساتذہ تھے ان کا پڑھانے کا انداز بڑا پیارا تھا وہ ڈانٹتے کم تھے لیکن ان کا جو انداز ایک ہوتا ہے دیکھنے کا اگر وہ آدمی اس طرح سے دیکھ لے تو سامنے والا کچھ کہہ نہیں سکتا ہے سامنے والے کے اندر وہ خوف پیدا ہو جاتی ہے وہ کرتے تھے ڈانٹتے اور مارتے بھی نہیں تھے حالانکہ لیکن ان کا جو پیار کرنے کا بھی انداز تھا بڑا کیا ہی بڑا پیارا تھا وہ بڑی غلطیوں پہ ڈانٹتے تھے ورنہ ایسے تو ڈانٹتے نہیں تھے ہمیشہ خوش مزاج ہوا کرتے تھے وہ اس کے بعد پھر وہاں کا ماحول بھی بڑا پیارا تھا کھیلنے کا پڑھنے کا بڑا دلچسپ انداز ہوا کرتا تھا اس زمانے کا اس کے بعد دھیرے دھیرے ہم نے اپنی اسکول لائف پوری کی پھر اس کے بعد ہم آج آگے کی پڑھائی کے لئے ہم اسکول سے نکل آئے پھر اپنے شہر کو چھوڑ کر ہم دوسرے شہروں میں آ گئے